ہیلو آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں اوکے اوکے تو میں نے ابھی آپ کے یہاں سے چکن بریانی بٹر چکن یہ سب آڈر کیا تھا لیکن اب میرا میٹھا کھانے کا دِل کر رہا ہے تو کے تو کیا آپ کے یہاں کوئی میٹھے میں کچھ ہے ہاں جیسے کہ آئس کریم کیک حلوا اور شاہی ٹکڑا وغیرہ میٹھائی وغیرہ اچھا اچھا تو آپ میرے پاس آئس کریم کیک اور کھیر بھیجوا دیجیے مجھے یہ چاہیے مجھے کھانے کا دِل کر رہا ہے اوکے